पेन्टिंग के लेल हम कैनवास चार्ट पेपर के उपयोग करै छी आओर ओहिके लेल जे छै से कलर जे छै से लाल पियर हरिहर गुलाबी आओर जे छै से मैरून जे कहल जाइ छै से बहुत नीक लागै छै आओर लाल सभ जे छै से बेसी कोबर सभमे युज होइ छै आओर ओकर जे छै से बेसी मानल गेल छै जे कोबर बेसी लाल रङ्गके होइ छै आओर हरिहर जे छै से बाँसमे युज कयल जाइ छै बाँस जे छै से पुरा हरिहर होइ छै तै दुआरे हरिहर बनायल जाइ छै आओर जे छै जेनाकि कोनो कनिऑं या एथी बनै छथिन तऽ हुनकर पुरा साड़ी सभमे लाल के युज कयल जाइत छै पियर के युज कयल जाइत छै ऑरेन्जके युज कयल जाइत छै ओ सभ देखैमे बहुत नीक लागै छै आओर जे छै से कारी सभ जे छै से बैकग्राउण्ड मे जे छै से हुनकर जे दै छै तऽ ओ बहुत नीक लागै छै आओर ब्राउन सभ जे छै से ओ पुरा रास्ता बनबैकेँ लेल बहुत नीक लागै छै आओर ओ सुन्दर लागै छै देखैमे